मैं तो एक ग्रुहिणी हूँ मेरे लिए मेरे घर पर जो सब समस्या है मेरे लिए वो ही सब प्रोजेक्त है जैसे कि हमारे घर में एक बार कलह हुआ था उस कलह में मैं सब को कैसे मिला सकती हूँ मतलब सब को कैसे पास ला सकती हूँ ये मेरी चिंता थी अगर ये कलह हो गया ज़्यादा बड़ा हो गया जिसकी वजह से हमारे घर में जो लोग रहते हैं वो अलग हो जाएंगे और मुझे अलग होना पसंद नहीं है सब लोग मिल जुल कर रहने में जो अच्छा लगता है अलग हो के रहने में वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तब मैंने बहुत उनको समझाया और वो हम सारे एक जगह बैठे और हम दूसरे एक दूसरे की बात सुनी और हम मन में हम ने पूछा मतलब हम सब अच्छे हैं लेकिन मिसअंडरश्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ था और वो घटना जो वहाँ पर सोल्व हो गया ओर सब सब को अच्छे से पहचान गए समझ गए ये एक बड़ी बात है मेरे लिए कि ममैं इस स्तिथि में केसे मैं मेरे घर को रखती हूँ ये मेरे लिए एक बड़ी बात है